हैलो स्वाति मैम नमस्ते मैडम जी मेरा सिलेब्स डोगरी दा पिच्छें पिच्छें जा दा ऐ ते तुसें पूरा कदूं करना ठीक ऐ ते मैडम जी सिलेब्स च ते ऐहीं बड़ियां क्हानियां बची दियां रम्जी सीरां आह्लियां आं मैडम जी पेपर बी आई गे ते किन्ना टाईम लग्गग इसी ते हून तुस छुट्टी उप्पर न ते हून तुसें कदूं आना कॉलेज़ अंजी ठीक ऐ ठीक ऐ जिसलै आह्गे ते ग्रूप च मैसेज़ करी ओड़ेओ की में आई सारे बच्चें ई लेइयै ठीक ऐ ठीक ऐ मैम जी ठीक ऐ